हेलो हमे रिनोवेशन डिज़ाइनके कामके लिए फ़ोन करने रहिए ओएह लगेले छिऐ कि अच्छा तऽ इ हमरा जे छै पहिने तऽ इ हमरा घरेके रिनोवेशन कराबैके रहए तऽ ओहिमे जे छै हमरा बाथरूमके टाइल्स टूटी गेल रहए तऽ एगो तऽ पहिने तऽ ओकरा ओहिमे एक टाइल्स चेंज हेतय तऽ ओकरा ठीक करबाबैके छै एक आ दोसरो छै कि किछु जेना छत पे छै फूल पत्ती सब करबाबैके रहए तऽ ओ भी अगर भए जेतीए तऽ आरो रहए की पेण्ट भी बहुत पुराना भए गेल छै तऽ ओ भी ओकरा भी ठीक करबाबैके रहए तऽ एकरा कराबैके छै तऽ कितना टाइम लागि जेतए आ कते कते पैसा रुपआ लागतै ई भी आ हँ हँ हँ ओ सब हमे पंडीजी बुलेनै छिऐ देखबाए लिए ओ सब देख दैत ओनाहिए अपनेक बस भेजएके छै ताकि ओ एतय जे भी मजदूर हेतए एतए तऽ मिस्त्री एतए आगेके हमरा कहलिए डिजाइन करिके करि लेतए ओकरा आ बजट अपने देखीए ने जेना टाइल्स भए गेलय पेंट भए गेलए हमरा दू गो रूम छै दू गो रूम छै मानि लेलीए तऽ मानि लेलीए आ ऊपर से फूल पत्ती भी कराबैके छै पंद्रह हजारके बजट रखने छिऐ नहि नहि ओ ग्राउंडे फ़्लोरके हमरा छै ग्राउंड भेलए की जेना ई हँ नीचे वला छै पहला जे महल होए छै ने ओएह वला छै जे भी हेतए ओ हमरा बता दिए हमरा ई सब मिलैके ओएहमंँ संँ जे भी दश पंद्रह हजारके अंदरके हमरा बजट छै अपने देखे लेलिए केतना ओ लगतै आ ओ बता दिअऽ ई बता दिअऽकि जेना आब रिनोवेशनके तऽ भए गेलए डिजाइन सबके की हमे आगूँमे जेना घरेके गेटके बाहरमे या फेर गेटके डिज़ाइनके लिए की करए पड़ए नया नया डिज़ाइनके लिए की जाहिसँ की ओ जेकि अच्छा झलकै सामनासंँ रोडके बगलमे छै तऽ रोड पर से अच्छा शो करए अच्छा दिखए लोग जा आबए तऽ बोलए कि नहि बहुत अच्छा लागि रहल छै हँ रङ्ग विरङ्गा एकदम बहुत अच्छा चाही ताकि ऊपरसंँ प्लांट सब भी रहए तऽ आरो अच्छा बात पौधा सब रहए आर ई जेना पौधा सब भए गेलए आगूँमे रहतए आ एकबेर सामनासंँ जेना घरके बाहरमे एक बगीचा टाइपसँ गार्डन टाइपसंँ रहए हँ प्लांट सब जेना रहए फूल पत्तीके भरले रहए सामनासंँ घरके जे सामना वला डिज़ाइन छै ओहिमे भी मतलब कनिटा किछु खिड़की उड़कीके डिजाइन बदली दएके छै ठीक छै ठीक छै